जेह्ड़ा एजूकेशन सिस्टम ऐ साढ़े जम्मू एंड कश्मीर च एह् ते बड़ा बधिया ऐ मिगी इक्को गल्ल शैल लग्गी अपने जम्मू एंड कश्मीर च बाकी मिगी नेईं पता कि बाहर ऐसा होंदा जां नेईं होंदा साढ़े जम्मू कश्मीर च जिसलै केह् ऐसी जिसलै करोना काल आया हा कोविड आया हा कोविड तूं पैह्ले जेह्ड़ी साढ़ी एजूकेशन चलै दी ही ओह् ते ठीक गै चला दी ही कदें कदें ऐसा होंदा ना कुछ स्कूल ऐसा करदे कि जिसलै कि जियां पूरे इनवाय्र इनवायर्नमेंटॉ वातावरण पूरा ठीक ऐ सेफ ऐ सब ओके ऐ ते पढ़ा दे जियां पैह्ले सिस्टम चला दा हा पैह्लें ओह् बंदा पढ़ा दा जिसलै कोई प्राबलम आई जियां करोना आई गेदा हा स्कूल बगैरा बंद होई गेदे हे स्कूल बगैरा बंद होई गे ते कुछ ऐसा होंदा अगर ऐसा सिस्टम होंदा कि पढ़ाई गै बंद होई जंदी उंआ साढ़ी गनर्नमेंट ने केह् कीता आॉनलाइन पढ़ाई स्टार्ट कराई फीसां माफ कीतियां स्कूल जाने आस्तै कोई पाबंदी नेईं कीती स्कूल जाने आस्तै पाबंदी तां कीती ही क्योंकि करोना दे जेह्ड़े केस हे न ओह् दिन ब दिन बधै करदे हे अगर तुस इक अज्ज बच्चे दस जाने हे ते कल ओह् दस नेईं जान परसूं कोई होर दस आह्ग चौथ कोई होर दस आने हे इक दिन दो दिन छड्ढियै फ्ही जेह्ड़े दस बच्चे गेदे हे उनें आना पौंदा हा ताकि बारी बारी सब बच्चे पढ़ी लैन नेईं इसलै में मन्नना कि में इसलै बारह्मीं पढ़ा करनां अगर मैं बारह्मीं पढ़ै पढ़ै करदे कदें मिगी स्कालरशिप फार्म थ्होई जाना ओह् फार्म भरियै मिगी सालै दा अपना दा स्कालरशिप लब्भी जाना जेह्दे कन्नै बर्दी दा खर्चा होई गेआ यूनिफार्म खर्चा होई गेआ कताबें खर्चा होई गेआ कप्पड़े बूट शूट ओह् खर्चा ताकि मेरा निकली जाह्ग क्योंकि जरूरी नेईं ऐ के हर इंसान दे मां बब्ब मलाजम होंदे केइयें दे मलाजम होंदे केइयें दे ध्याड़ी लांदे ते खांदे बच्चे गी पढ़ांदे बी हैन एह्दा मतलब गवर्नमेंट ने बड़ी बधिया स्कीम कड्डी दी ऐ स्कालरशिप बच्चा कन्नै कन्नै पढ़ा दा कन्नै कन्नै उसी स्कालरशिप बी लब्भा दा बाकी फीसां जेह्ड़ियां न ओह् फ्री स्कूल जेह्ड़े स्कूल बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी दियां स्कूल दियां ओह् बी फ्री आफ फ्री बनियां कोई पैसा नेईं लाया जेह्ड़ी साढ़ी लोकैल्टी च जेह्ड़े स्कूल न ओह् बी अच्छे स्कूल न बधिया स्कूल न आई लाइक स्कू स्कूल बड़े शैल न ते उंदी कोई उंदी फीस बी नेईं ऐ उंदे च कोई फीस बी नेईं देआ दा फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल बच्चे पढ़ै दे ते स्कूल जाना चाहिदा बच्चे गी पढ़ना चाहिदा क्योंकि गौरमेंट इन्नी फैसिलिटि देआ दी बच्चें गी इन्ना फायदा देआ दी गवर्नमेंट ओह्दा फायदा चुक्को चुक्को कन्नै कन्नै एडवेंटेज इयै पढ़ाई दा एडवेंटेज पढ़ाई दा एडवेंटेज ते कक्ख नेईं ऐ हां अगर तुस नेईं पढ़दे ते फ्ही एडवेंटेज गै एडवेंटेज ऐ अगर तुस नेईं पढ़े ते तुसें फेल होई जाना फ्ही तुस फेल होई गे अगर पढ़दे ओ मेह्नत करदे ओ ते अज्ज इस दसमीं च ओ ते कल ग्यारमीं पुज्जी जाना अपनी अपनी मेह्नत ऐ ते जेह्ड़ा साढ़ा ऐजूकेशन सिस्टम ऐ पढ़ाई आह्ला सिस्टम ऐ एह् स्टेप ऐ साढ़ा जम्मू एंड कश्मीर च बहुत गै बधिया ऐ मिगी ते बड़ा शैल लग्गा जेह्ड़ा साढ़ा गवर्नमेंट ने जेह्ड़े फ्री बच्चें गी बच्चें गी फी फीसां फीस बगैरा माफ करी उड़ी बड़े टाइम करोना टाइम च दो साल करोना रेहा दो साल च दो साल स्कूल च फीस गै नेईं दित्ती कुसै ने फ्री ऑफ कास्ट पढ़े जियां स्कूल शुरू होए ते फ्ही फीसां शुरू होई गेइयां इयां दो साल जेह्ड़े हे ओह् कोई फीस नेईं ही बच्चे पढ़ै दे हे जियां पैह्ले पढ़ै दे हे इयां अज्ज बी पढ़ा दे हे हां अज्ज स्कूल खुल्ले ते फीस शुरू होई गेई जिसलै स्कूल बंद हे बच्चे फ्ही बी पढ़ै दे हे पर फीस नेईं देआ दे हे एह् ऐजूकेशन सिस्टम बहुत बधिया लग्गेआ मिगी ते स्कालरशिप जेह्ड़े स्कालरशिप देयै दे हे बच्चे गी थ्होआ दा स्कालरशिप जेह्ड़े बच्चें दे मां बब्ब स्पोर्ट नेईं करी सकदे जियां इसलै ख'ल्ल गै मेरे मेरे चाचे दा जागत बारह्मीं पढ़ा दा अग्गें ओह् बड़ा अच्छा पढ़ने च पर ओह् अग्गें नेईं पढ़ी सकदा नुआढ़े कोल पैसे दी कमी ऐ पैसा नुहाड़े कोल घट्ट ऐ ते गवर्नमेंट उसी बोलदी भई तूं पढ़ स्कालरशिप थ्होंदा होस्टल थ्होंदा कमरे थ्होंदे बिल्कुल घट्ट ते जायज जायज नुहाड़ा पैसा लैता जंदा ऐ ते स्कालरशिप सिस्टम अच्छा ऐ फ्री कोचिंग फ्री स्कूल ऐ कोई पैसा नेईं ऐ अपना स्कूल ओपन रौह्ने दा जेह्ड़े अपनी लोकैल्टी च स्कूल न बड़े अच्छे स्कूल न कोई डिसऐडवेंटेज नेईं ऐ स्कूल दा कोई कक्ख नेईं ऐ एजूकेशन सिस्टम जेह्ड़ा ऐ बहुत बधिया ऐ जे एंड के च होर अच्छा होना चाहिदा कीजे साढ़े देश च एह् बड़ा तरक्की करा दा